आं सांग आं रांपोण म्हणटा ती तुका आतां दिसांचे आमी काडटा ते रातचे आमी रातचे बारांक बिरांक अशी बोटी घेवन वयता कळ्ळें आनी पयस पयस अशी जाळ घालता आनी येता मागी सकाळीं फांत फांतेपाराचेर काडटा आमी ते फांतोडेचेर तें मगे व्हडलें जाळ आसता न्हू तितून नुस्तें सगळें हें शिरकोन उरता मागीर आमगेलें मानाय बीन दवरिता मानाय नाल्या मागीर वाड्या वयले लोक येता न्हू तें ओडटा ओडिसोर नाका जातगीर पूण ओडटा मागीर तें मागीर तेंका कितें दिवचें पडलें ना बाजारान म्हळ्यार आमी आतां होलसेलानशें विकता न्हू आमकां खूब गावता पाटें विकता आमी आतां माणकी बिणकी तसलें किदें आसल्यार तुका पांचश्यान पाटें पडटा तें माणकी माणकी बिणकी माणकी व्हडल्यो बिडल्यो मिक्स गे तशें मागीर तीं नुस्तेकारां आसता तीं फुडें मागीर हें करता तें बारीक मोटें हें करता हय आनी बांगडे बिंगडे पडत जाल्यार हय दोनशान बीन तसो आसता पाटो हय आतां व्हडलें सुंगटां बीन पडत जाल तें म्हारग ती सयशीं सातशीं सुद्दां वयता तशीं तुका कितके कितके जाय पाटी पाट्या पाट्या हिशोबान सांग तूं म्हाका किद्या गे फेस्ताक आं तुका कसली मोटीं जाय जाल्या मोटीं आसा बारीक जाल्या बारीक आसा मोटीं जाय जाल्यार तुका पांचशान एक धरता कसली बारक्यो काय मोट्यो मिडयम मगे त्यो तुका साडे चारशान धरता पन्नास रुपया उणी करता हय मागी कितक्या चारश्यां धरूं ना सुंगटां मोटी न्हू गे फेस्ता म्हळ्यार तुका लोक व्हरता गो तें चल शंबर रुपये उणें करता णवशीं दी णवशें दी हय दोनी पाट्याचे णवशें दी

हय ते चारशीं आनी ताल्ले बिल्ले जाय हुमण बीन करतली आमट तीक आनी कोंबले जाये कोंबले बरे मोट्टे पडल्या तें तुका आतां शंबरान चार हांव जाय जाल्यार पांच घालता तुका अशें भायर विकता तशें न्हू आतां पाटें घेत जाल्या सवाय पडटलें तुका तिनशान करता तर तिनशांक आगे शंबरान पांच तुका बाजारान गावता तिनशान पाटे म्हणल्या तुका खूब येतले हय मागीर आमीच धाडटा न्हू ते सगळे बाजारान सुबेज तुका आतां तुयें घेतलीच की म्हुणू वयर किदें उडयता तिसरी बिसरे जाय तुका खुबे हय आसा पाट्यान घेतले पळय तूं तुका तुमकां थोडे जाय आसतले दिसता न्हू ते पाट्या मारग पडटले तुमकां तिसऱ्यो पांचश्यान आसा त्यो पाटें पाटें मोट्यो मोट्यो आसूं तिसऱ्या तुका पयशे मेजिना हांव ते बेश्टे घालता इतके घेतले न्हू तुवें सगळें बरें हय बरें